मुगे रायटींग रुटीन एशें कोमू ना कित्या म्हाका दुसरीं कामां आसताय बट जेन्नाय हॉलिडे आसोता जेन्नाय फ्री आसोता तेदो बोरोयता केन्ना पोयम बोरोयता केन्ना एश कोन एक पॅरग्राफ बोरोयता एक पेज बोरोयता तेश कोन रुटीन आज बोरोवपाकू जाय फाल बोरोवपाकू जाय पर बोरोवपाकू जाय काबार कोरपा जाय एश कोन हांव प्रेशर गायना मायंडाचे मायंडाचे प्रेशर गायल्या फोर्सफूल कंटेंट भायर सोदता रियल कॉन्टेंट भायर सोन सोरना सो केन्नाय म्हाका आयडिया येयलो रियल आयडिया येयलो आंव बूक घेन बोरोवपा लागोता

रायटींग आहा एशें कोन्न डिसिप्लीन ब्रोवपाकू जाय चार पेजी बोरोवपा जाय पांच पेजी बोरोवपा जाय एशें कोन्न दोन ना हांव मुगे कित मुगे मनांतल्यान भायर सोदता तें हांव बोरोवन दोतां